हम अपनी योजना बनाते समय जैसे हमको अपना सारा काम सारा जो चीज़ें हैं सब कुछ करके निपटा कर के अच्छे से जो अपनी जो भी अपना बैग वैग है सब अच्छे से उसको पैक करके तब हम लोग अपनी यात्रा करने जाएँगे और उसके बाद हमको जैसे तीन सौ किलोमीटर जाना है तो कम से कम मिनिमम पचास से साठ की स्पीड हम अपनी गाड़ी को चलाएँगे और उसके बाद फिर हम अपनी अपने से कुछ जैसे सौ किलोमीटर आप पचास किलोमीटर जैसे आप चले गए तो वहाँ रुककर तो कुछ जैसे चाय पी लिए या फ़िर समोसा खा लिए या फ़िर खाना खा लिए कुछ भी खा लीजिए मतलब फ़िर वहाँ से आप चलिए फ़िर जैसे पचास फ़िर जैसे फ़िर वही पचास वचास किलोमीटर पर आप जाइए फ़िर कुछ नाश्ता कर लीजिए या पानी पी लीजिए फ़िर ऐसे मतलब तमाम ऐसी चीज़ को आप खा सकतें हैं और अपने गाड़ी से चलते वक्त आप अपना ध्यान रखिए अच्छे से